असांखे सभिनी सां मिली जुली करे खाइण में इलाही मज़ो ईंदो आहे कोशिश कंदा आहियूं की घर में पूरी फेमिली हिकु साणु खाधो ते कठा हुजनि ऐं बाक़ी जेके अवसर हूंदा आहिनि जीअं बडे वग़ैरह हे त मनाईंदा ई रहंदा आहियूं ऐं पंहिंजे रिश्तेदारनि खे या आड़े पाड़े वारनि खे सॾु करे ऐ नंढा वॾा ईवेंट कंदा रहंदा आहियूं

कॾहिं कोई त्योहार कॾहिं कोई त्योहार त हर त्योहार ते कुझु न कुझु ठाहींदा आहियूं प्रसाद जे रूप में यां जीअं बि ऐं मां हिकु दफ़े हिकिड़ी पिक्चर जी शूंटिग ते वियुमि त उते क़रीब अढाई सौ माण्हुनि जी रोटी होटल मां आई हुई पंहिंजो बढ़िया तरीक़े सां असां खाऊं पिया रोटी जेको आहे अढाई टे सौ माण्हू हूंदा घटि में घटि सभिनीनि जी रोटी होटल मां आई राति जो ॾहें वॻे खां पोइ शूटिंग थियणी हुई नवे वॻे रोटी अची वई सभिनीनि पंहिंजी थाली थाली में त उन में अलॻि अलॻि आईटम हुया जीअं चांवर फुल्को भाॼी खाधो इलाही सिंपल सोबर ऐं हेल्दी हुयो फास्ट फुड कोन हुयो वधीक तेलु गिह वारो न हुयो पर सिंपल ऐं सोबर खाधो हुयो खाई करे इलाही सुठो लॻो ऐं ईअं जीअं शादी ब्याह फंक्शन वग़ैरह ते असां वेंदा रहंदा आहियूं उते त भीड़ हूंदी आहे खाधो हलंदो आहे लेकिन मूंखे हो खाधो अॼु ताईं यादि आहे छो जो हो सिंपल ऐं सोबर खाधो हो मूंखे मोस्टिली सिंपल सोबर खाधो ई पसंदि हूंदो आहे जेको हेल्दी बि हुजे ईअं न की वधीक गिह तेल वारो हुजे शादियुनि में मोस्टिली भारी खाधो हूंदो आहे त मां घटि ई खाईंदो आहियां व्याह शादियुनि में पर मूंखे मज़ो ईंदो आहे भीड़ सां मिली करे जुली करे ऐं इनई करे मां कोशिश कंदो आहियां भई घर में असां सॼी फेमिली हिकु साणु खाधो खाऊं त इलाही सुठो लॻंदो आहे